मेरा नाम ख़ुशीलाल पटने है हमें आटो की आवश्यकता है हमें चंद्रशेखर वार्ड हनुमान मंदिर के पास से बालाजीपुरम तक जाना है और वहाँ कुछ देर एक दो घंटे घूमना फिरना है और फिर वापस भी आना है क्या उतनी देर तक ऑटो रुकेगा और रुकेगा तो कितना पैसा लेगा आने और जाने का तो ठीक है फिर हमे तीन तारीख़ को आटो बुक कर दीजिएगा और घर पर आ कर ले जाएं हमें